मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे से आम खाद्य पदार्थ और व्यंजन प्रसिद्ध हैं जो कि इस मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में अपने उसमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो कि अपनी दही बाजरा और ज्वार तिल मूंगफली और उड़द की दाल की उपज होती है जो कि इसके खाद्य पदार्थों को सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है दही का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बनावटी और व्यंजनों में किया जाता है जैसे कि भुट्टे के केसरी दही वड़े और मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में तीखी खिचड़ी एक अद्वितीय और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है जिसमें की भुट्टा बेसन और विभिन्न मसालों का मिश्रण होता है दाल बाफ़ला एक अनोखा और सबसे अच्छा व्यंजन है जो की मक्के के आटे से दाने बेलनों के बीच में दाल को पेस्ट से सुखाकर बनाया जाता है विभिन्न ऐसे बहुत से लोकप्रिय गुलगुले और मावा बताशे जैसे मिठाइयाँ है जो कि ख़ासकर त्यौहारों के शुभ अवसरों पर बनाते हैं जैसे की मलाई बर्फ़ी और ऐसी बहुत सारी मिठाईयाँ जो कि मध्य प्रदेश में हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज़्यादा इंदौर के मसा वो नमकीन प्रसिद्ध है जो कि वहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से इंदौरी हैं नमकीन लेने आते हैं और भोपाल की टोस्ट वो भी बहुत प्रा प्रसिद्ध है वहाँ से भी लोग बहुत सारी टोस्ट लेने आते हैं और बहुत सारे टोस्ट लेकर जाते हैं बहुत स्वादिष्ट टोस्ट मिलती है और इंदौर में वैसे बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं जो की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग बहुत दूर दूर से उसे खरीदने आते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है